हाबायाव जोङो हिन्जावफोर फार्स्टआव नायहैजेनो नायहैनानै जोङो थारिख दाननानै हाबा खालामनानै दखना थावसि गानहोबाय सि हिन्जाव गोदाननि गलाब सि फिसा लाहोबाय सिन्दुर फुथा फोननानै सना आसान गानहोनानै सना मेफाल सना रिं जुमखा लथा बेखिनिखौ गानहोनानै बरायनानै लाबोयो लाबोनानै जोङो हाबा खालामो हाबा खालामनायनि उनाव जोङो आलासि जानो थांबाथाय बिहाव बिखुनजोनाव थांबाथाय आलासि जानानै फैयो न'आव फैफिनो हाबा होनाया बाथौनि बेबो नियमै होयो बर' माहारियाथ' बाथौआवसो बांसिन होयो नालाय बाथौजोंसो बाथौआवनो जोङो हुमखुन्द' बानायनानै बिबार साजायनानै हाबाखौ खुङो बेबायदिनो गासैबो रायजो राजाखौ अनला ओंख्रि दाउ बेदर संनानै जाहोयो आरो दालि ओंख्रि कबि आलु लाब्रा बानायो हाबा हिन्जाव गोदाननि ओंख्रि संनाया बेबायदिनो हाबाखौ खुङो आरो हाबा होनाया हाबा होनाया गिदिंनाया

सानजा गिदिंनानै नौ बार गिदिंनानै हाबा होयो हौवा हिन्जाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ फजनानै बिदिनो साजायनानै खुलुमहोयो दान दरखिना होयो गासैबो रायजो राजाखौ जाहोयो